ہلو اولا کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہیں کیا سر یہ ہم نے اولا بک کرا تھا مجھے ارجنٹ کہیں نکلنا ہے تو سر یہاں تو نہ وہ ڈرائیور کال ریسیور کر رہا نہ ہماری بات ہو پا رہی ہے سر مجھے ارجنٹ نکلنا ہے مجھے بہت لیٹ ہو رہی ہے سر سر یہ آپ کی سروس مجھے اچھی نہیں لگی ٹائملی آ نہیں پا رہا ہے سر اگر لیٹ ہے تو میں میٹرو سے نکل جاؤں گا یا کسی اور گاڑی سے میں نکل جاؤں گا سر سر اس کے لیے تو بہت لیٹ ہو گیا نہ کال ریسیور کر پا رہا نہ ہماری بات ہو پا رہی ہے اس کے لیے جی جی جی تو آپ ایسا کریں سر میں یہ وہ کینسل ہی کر دیجیے میں میٹرو سے یا کسی اور چیز سے میں نکل جاتا ہوں کیونکہ مجھے بہت ارجنٹ نکلنا ہے مجھے لیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر